جی ہاں مختلف موسمی حالات مختلف بیماریوں کو متأثر کر سکتے ہیں مثلاً برسات کے موسم میں اس موسم میں ہیضہ اور دیگر آنتوں کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو کہ گندا پانی یا ناقص صفائی کی وجہ سے پھیلتی ہیں روک تھام صاف پانی پئیں اچھے صفائی کے طریقے اپنائیں اور محفوظ کھانے کھائیں علاج ہائیڈریشن یعنی پانی نمک اور شکر کے ماحول محلول اور مناسب اینٹی بایوٹکس یا دیگر دوائیں ڈاکٹر کے مشورے سے لیں نزلہ زکام فلو اور سانس کی دیگر بیماریاں عام ہوتی ہیں روک تھام گرم کپڑے پہنیں سرد ہوا سے بچیں اور ہاتھوں کی صفائی پر خاص توجہ دیں علاج آرام کریں وٹامن سی اور پانی کی مناسب مقدار لیں اور ضرورت پڑنے پر سردی سے متعلقہ دوائیں استعمال کریں گرمیوں میں ہیڈ اسٹاک دھوپ کی بیماری اور جلد کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے روک تھام کافی پانی پئیں دھوپ سے بچنے کے لیے مناسب کپڑے پہنیں اور سن اسکرین کا استعمال کریں علاج ٹھنڈی جگہ پر آرام کریں پانی کی کمی کو پورا کریں اور ضروری دوائیں استعمال کریں بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے صحیح معلومات اور اقدامات ضروری ہیں